अभी गाछमे आममे मञ्जर बहुत अच्छा सऽ देलकै हन लीचियोमे मञ्जर बहुत अच्छा सऽ देलकै हन आम मञ्जरके कारण आब जतना हवाके कारण जतना आम फरतै बहुत अच्छा लीचियोमे मञ्जर बहुत अच्छा छै बहुत अच्छा सऽ फरतै

कोनो चीजके अथी नहि छै बहुत सुन्दर सऽ फरतै आ कठहलोमे फल बहुत अच्छा देने छथिन बहुत अच्छा सऽ फरथिन आ बिजनेसमे तऽ होबे करतै बिकरी होबे करतै दाम जे देबे करतै किछु रहन सहन सब बढियें छै अपना बिहारमे कोनो चीजके दिक्कत नहि छै चलू केलोमे बहुत अच्छा फल फूल देने छै बहुत सुन्दर सऽ फरै छै केलो कऽ बृछ लगेने छियै केलो कऽ बृछ मऽ बहुत सुन्दर फल देने छै